अॻियां हली मूंखे हिकु क़ाबिल वकील थियणो आहे ऐं मुंहिंजो इएं आहे की मां पी एच डी करे मुंहिंजे नाले जे अॻियां डॉक्टर अचे ऐं मूंखे वकालत में पंहिंजो नालो करणो आहे